आबाद मावनाया गाहायै आङो जिथु वाटार मिलोन आरो जोङो बेबायदि समाव दाबायदि समाव जिंखा आरो थाइबेंनि आबाद मावबाय आरो बे वाटार मिलोन आरो जिंखानि आबादखौ बांसिनै दा बायदि समाव मावोब्ला मोजां फेब्रुवारी दानाव मावोब्ला मोजां वाटार मिलोननि आबाद मावनानै जा मुलाम्फा मोनो बेनि मुलाम्फाया गोबांथार बे वाटार मिलनखौ आबाद मावनानै मोजां जुदि जाहोनो हायोब्ला बिनि फिथाइखौ गोबां मोननो हायो आरो गोबां रां मोननो हायो आरो जेरै मैगं थाइगंखौबो बे फेब्रुवारी दानावनो जोङो जिंखा भल बायदिसिना मैगंफोरखौ जोङो आबाद मावनानै जोङो फान्नानै गोबांथार रांफोरखौबो मोननो हायो दा बैफोर आबादफोरखौ मावनो थांनायाव जोंनो गाहायै न'आव मोन्नाय जा जिब जुनारनि खि गोबोरखि बा बायदिसिना सेवनाय बेफोरखौ बाहायोब्ला साबसिन मोजांसिन जायो बेनिफ्राय बेजोंनो लोगोसे माखासे एम्फौ एनला दङ जे आबादफोरखौ नस्थ' खालामो दा बैफोर आबादफोरखौ नस्थ' खालामनायाव एम्फौ एनलाखौ बुथारनो थाखाय जोङो माखासे केमिकेलफोरबो बाहायनो गोनां जायो नङाब्ला जोंनि आबाद मावनायनि जि फसल बे फसलफोरखौ जोङो गोबां रोखोमै मोननो हाया जोङो अर्गेनिकबो मावनो हायो नाथाय अर्गेनिकआव जोंनि जि प्रदाक्टसन बे प्रदाक्सनआ खोब खम जायो दा बेनिखायनो माखासे केमिकेल बाहायनायाव जोंनि हानि माबा बिबाङाबो हानि गोहो बे हासारनि गोहोआबो खोब गैया जायो दा बेनिखायनो केमिकेलफोरखौ जोङो खम बिबांनि बाहायनाया मोजां आरो बांसिनै न'आव जानोब्ला जोङो गोबोरखि आरो हाग्रानि बेन्दों बेन्ला बेफोरखौ सेवहोनानै होनाया जोंनि फसलनि थाखाय खोब मोजांसिन जायो